ہیلو جی مجھے اپ آپ ویڈنگ پلائنر بات کر رہی ہیں جی مجھے ہمارے مطلب ہمارے یہاں شادی پڑنے والی ہے تو مجھے ہم لوگ کو اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کروانا تھا اور اس کچن کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی تھی جی ہم لوگ کو وائٹ اور یلو مکسنگ دونوں کا چاہئے تھی جی بلون وغیرہ زمین پہ رہیں گے مطلب اس کا کوئی اوپر کا ڈیکوریشن نہیں ہوگا فلاور کی ساری ڈیکوریشن ہوگی لیکن فلاور جو ہوں گے فریش ہوں گےجی پلاسٹک والے فلاور نہیں ہونے چاہئے اور لائٹنگ بھی مطلب اچھی چاہئے وائٹ لائٹنگ چاہئے نائٹ کا ہم لوگوں کا ایوینٹ ہے تو لائٹ وائٹ رہے گی تو آئی تھینک اچھا لگے گا ہوں ہاں ہاں ہاں ہوں ہوں جی جی وائٹ اور ریڈ نہیں وائٹ اور یلو ہاں ہاں جی شادی نہیں ہے رنگ سرمنی ہے اسی سنڈے کو ہے تب تک ہو جائے گا آپ کے پاس صرف دو دن کا ٹائم ہے ہاں تو آپ ایسا کریں کہ آپ کل آ کر مطلب دیکھ لیں کتنا بڑے بڑا ایریا ہے کتنی مطلب کیسے کرنا ہے آپ کو جیسٹیفائی کر لیں پھر اسی حساب سے آپ ہمیں کر کے دیں گی اور یہ کرنا تھا کہ ان سب کا چارجز کتنے ہوں گی چلئے ٹھیک ہے پھر آپ آئیے کل تو میں آپ کو پھر آپ سے بات کرتی ہوں